بائکنگ شروع کرنے کے لیے جو چیز جس چیز نے مجھے متاثر کیا تو وہ تھی جو ہے ہمارے بڑے بھائی وغیرہ جو ہے ہم نے دیکھا تھا وہ بائک وغیرہ چلا رہے تھے کافی مزے کر رہے تھے جس کی وجہ سے میرے دل میں بھی بھائی یہ شوق چڑھا کہ ہمیں بھی یہ چلانا ہے کیونکہ شروعات میں ہم سائیکل وغیرہ چلایا کرتے تھے تو دل میں ایک طرح کی جو ہے ایک طرح کا شوق جگا جس کی وجہ سے بہت زیادہ احساس ہوا کہ مجھے سیکھنی چاہیے اور جو ہے برسوں پہلے برسوں تو نہیں لیکن کچھ سال پہلے جو ہے ہم نے بائک چلانا سیکھا جس میں ایک دو بار ہم گرے بھی اور جو ہے چلانا سیکھا اچّھا ہوا مزہ آیا اب تو اچّھا خاصہ ایکسپرئنس بھی ہے الحمد للّہ میرے کچھ دوست ہیں جن کو آتا بھی نہیں ہے تو میں تو الحمد للّہ بہت اچّھا جانتا ہوں